अस डोगरी जेह्ड़ा रोज अस बोलने आं भाई इक दूए गी भई तू कुत्थैं जा ना तू केह् करा ना जां बच्चे गी बोलने आं कि तू शरारती नीं करेआं इ'यां नीं करेआं जेह्ड़ा रोज बोलने दी गल्लां होंदिया जांभाई तू कुत्थैं जां ना तेरा होई गेआ मेरा होई गेआ तू होई गेआ में होई गेआ मिगी तुकी असैं तुसैं जां चलो भाई रोज बोलने आह्ली गल्लां होंदियां एह् जेह्ड़ियां साढ़ा थोह्ड़ा मेरा तेरा रोज चलदियां रौह्ंदिया नेहियां गल्लां बाकी फ्ही जेह्ड़े हुन औन जाने आह्ले गी बोलने भाई तूं कुत्थै जा ना रोज साढ़ै शब्द जेह्ड़े होंदे न मेरा तेरा ते चलदा गै रौंह्दा ना डोगरी च मिगी तुकी चलदा रौह्ना मेरा तेरा चलदा रौह्ना हर गल्लै च अस इक दूए गी इ'यां बोलदे गै रौह्ने

घरै ई कुसलै औगा अंदरा बाह्र जंदे गै पैहलें लेई लग्गी पौने बोलना